اترپردیش میں لوگ اپنی زندگی کی اہم تقریبوں اور اہم واقعات کا جشن بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اترپردیش میں ہونے والا جشن کس طرح کا ہے الگ الگ جشن پر الگ الگ طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں جیسے اگر ہمارا اترپردیش میں ہونے والا جشن برتھ ڈے کا جشن ہے تو اس پر ہم لوگ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں کچھ خاص رشتے داروں کو بلاتے ہیں اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور ہم کیک کا بھی انتظام کرتے ہیں اپنے گھر کو سجاتے ہیں اور کیک کٹنے کے بعد اس کو اپنے جو دوست ہیں جو رشتے دار ہیں ان ان کو کھلاتے ہیں اس کے علاوہ اگر اترپردیش میں ہونے والا جشن ولیمے کا جشن ہے تو اس جشن پر الگ الگ طریقے کے کھانے بنتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہمارے جو مہمان ہیں ہمارے جو رشتے دار ہیں ہمارے جو دوست ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ سب آتے ہیں اور وہ سب یہ کھانا کھاتے ہیں اور بچے ہوئے کھانے کو بچے ہوئے کھانوں کو ہم لوگ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اگر اترپردیش میں ہونے والا جشن مذہبی تقریب پر ہے تو ہم اپنے مذہبی رہنما کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور مذہبی تقریب میں بنا ہوئے کھانے کو ہم لوگ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں